म्हाका जर आमच्या भारताच्यो कला दुसऱ्या राज्यांत पावोवपाची संद मेळी जाल्यार हांव आमच्या भारतातल्यो वेगवेगळ्यो कला नाच गितां नाटक जीं आसा तीं हांव हेर देशांक हेर देशांच्या लोकांक दाखोवपाक आवडटल्यो फुगडी धालो गोफ तालगाडी दिव्याची नाच कथक मोरिल्यो भरतनात्यम हे नाच जे आसा ते हांव दुसऱ्या देशांक दाखयतलो आनी लग्नाचीं फुगड्यांचीं धालो धालोचीं शिगम्याचीं गितां आसा तिंवूंय त्या लोकांक दाखयतलो आनी हें करपाक म्हाका आवडटलें कित्याक म्हळ्ळ्यार आमच्या देशातले नाच गितां जीं आसा तीं आमी दुसऱ्या देशांच्या लोकांक दाखयतात त्या तेंकां आयकुपाक दिता हें खूब बरें दिसता देखून म्हाका हें आवडटा